मनुष्य लग जीवन तऽ एक समाजिक स्तरपर पूर्व पराय सँ आबि रहल छै हमरा बाबा दादा बहुत प्राचीन कहानी कहै छलखिनहँ जे हमर पूर्वज अथी मेहनती रहथि ई सभ काज लेकिन सभसँ पहले लोग सूर्य प्रणाम पूरबके तरफ कर रहल आ रहल छै अभी लोग भगवान भास्करके प्रणाम सुबह पहर करबे करै छथि लेकिन आइके उल्टा परिवेशमे लोग पश्चिम सभयताके तरफ भागि रहल हय हमर आबैवला बच्चा सभ अपना अस्तित्वके छोड़ि रहल छै आओर परायाके चीज के तरफ अग्रसर हो रहल हय जाहिसँ हमर धरोहर दिनानून समटैत चलि जाइत छै आइके युगमे ई देखैमे आबि रहल छै कि पश्चिमके विदेशी भारतके विश्व गुरु कहि रहल छै लेकिन हम अपना बाबूके बाबू कहैके लेल तैयार नहि छी आओर ओकर घिनौना रस्म रिवाजके तरफ जा रहल छी लेकिन एगो देहातमे कहावत ई छै जे कितनो किछो करबौहुँ तऽ पुराने चाउर पौथ होइ छै से इ मिथिला क्षेत्रके भाषा सदैवसँ पुज्यवर रहल आबि रहल छै आओर अभी भी हय छै आओर अन्तराल तक पूजनीय रहबे करतै हो रहतै ई ई कोइ चीजके जब अन्तमे अबै छै तऽ फेर ओकर नया शुरुआत होइ छै फेर लोग अपना लड़काके ओइ तरफ ले जा रहल छथि